मस्ला मस्लिया बे बेदराव होबा गोथाव जायो आरो बिदिनो दाव बेदर अमा बेदर बेफोराव मस्ला मस्लि होबा गोथाव जायो गोदो आबै आबौवा खिथालांखाबाय आरो आइ आफायाबो खिथालांखाबाय बिबायदि बिबायदि होबा गोथाव जायो बेदराव बेबायदि मस्ला होबा गोथाव जायो आरो मस्ला होआबा थावा मस्ला होनांगौ ओरैबायदि ओरैबायदि होनांगौ होनना बुङो आरो फोरोंनाय जायो आरो जोंबो होनो औ बेखौ होनांगौ होमबासो गोथाव जायो होननानै मस्ला मस्लि होआबा थावाहाय होनना बुंनाय जायो आरो जोङो एकदम मस्ला मस्लि होफब होफाब बेदरफ्राव होयो जायो आरो गासिबो होजोबो आरो बिदिनो बेदर फिसाफ्रावबो होजो होयो आरो बेदरफ्राव गासिबो गरम मस्ला चटबोसो मस्ला जिरा तिरा होजोबो आरिखि जों ओंख्रिफ्राव बेदराव आरो जोङो बेफोरबायदि होआबानो थावखाया ओंख्रिया आरो म मस्ला हो होमबा होबाय आरो बेखौ दाहो होमबा होला जोङो जोङो गासिबो होजोबो जों मोनथिखायो संनानै जानायखौ जोङो गासिबो जों गोदोनिफ्रायनो संनानै जाग्राखा उन्दैनिफ्रायनो मस्ला मस्लि गासिबो बेदरफ्राव होजोबो जायो आरो बिबै बिबौआ होनो थोत मस्ला बारा दाहो बेदराव होनबा एसेल' होबाय आरो सोरबा होनसै है बिनो नाङो होनबा आरो मस्लाखौ बुरजा होनोसैलाय आरो सोरबा जानायाव होनसै मस्ला बारा जादों होनसै आरो सोरबा होनसै मस्ला खम संख्रि बारा जादों होनसै बिदिनो आरो जों गासिबो जोङो बिदिनो संबोबाय जाबोबाय आबै आबौ माबायाव आबै आबौआ जोंखौ फोरोंदों आरो बिमा बिफाफ्राबो फोरोंबोदों जोंखौ संनाय खावनाय ओंखाम ओंख्रि बबावहाय मस्ला होनांगौ बबाव मस्ला होनाङा बेखौ गासिबो जोङो मोनथिजोबबाय आरो जों संनानै जाबाय गासिबो जोंहा बिदिनोसै आरो गोदो बिबै बिबौआनो गासिबो बिदियावनो फोरोंलांजोबबाय नालाय जोंहाबो ओंखायनो बिदि संनानै जाबोबाय उन्दैनिफ्रायनो मावनानै जाबोबाय मस्ला मस्लि ओंख्रिफ्राव बबे ओंख्रियाव मस्ला होनांगौ बबे ओंख्रियाव मस्ला होनाङा बेखौ जोङो गासिबो मोनथिजोबो आरो दा जोङो बुरैबाय दा बुरैबाय नालाय एसे संनायफ्रा एसे खम जाबाय आरो संनायफ्रा खम जानाय माने दाबो सङो रोंजोबखायो मस्ला मस्लि होनाय बेदराव मस्ला होनाय बबे ओंख्रियाव मस्ला होनांगौ बबे ओंख्रियाव मस्ला होनाङा गासिबो रोंजोबो जों दा